मेरी जेह्ड़ी फेवरेट डिश ऐ मतलब रुट्टी ऐ ओह् ऐ अस मतलब मीट खन्नी अ'ऊं ज्यादा मतलब ओह् मिं बड़ा स्हेई लगदा ते मीट साढ़े मतलब सेहत गल्ला बी ठीक होंदा असेंई मतलब मास होंदा ओह् साढ़ी वेट करदा प्रोटीन होंदे उदे इन्ने बड़े ओह् असेंई हैल्दी रखदा सेह्तमंद रखदा ते असें मतलब मीट हुन अ'ऊं सनान्नीं तुसें कि'यां बनांदे मीट एह् ऐ के अस पैह्ले मतलब मीट आह्नेआ असें कोई उसी अस मतलब बड़े टाइप दा बड़े तरीके दा बनांदे उ'नेई अस ओह् करी सकदे उ'नेई छड़ा तेलै फ्राई करदे अस कदें कदें तेल मतलब असें ओह् करना भखाना गर्म करना फ्ही ओह्दी लूण लाने जेह्ड़ा मीट होंदा पीस होंदे उदे उसी लूण मर्च लानी ओह् तेलै च फ्राई करना उ'आं बी बड़ा स्वाद होंदा फ्ही उसी फ्राई करियै जिल्लै थोह्ड़ा लाल लाल इ'यां गलिया दिक्खना उसी फ्ही अस उसी कड्ढियै खंदे ओह्दी बी प्रोटीन बगैरा होन्दे बड़ा असें मिं शैल लगदा ओह् स्वाद होंदा मिकी बार बार खाने ई मन करदा फ्ही होंदा इक और अस बनांदे जेह्ड़ा साढ़े घर ज्यादा बनांदे अस ओह् ऐ अस मीट बनांदे गंढे लैंदे गंढे चीरदे अस फ्ही टमाटर होंदे टमाटर बी चीरे दे होंदे हैं कदें कदें अस टमाटर छूरियै पांदे ओह् बा'द च पांदे फ्ही ते मैं ज्यादा अस चीरदे आं ते ओह् रक्खे दे होंदे फ्ही थोम थोम पाई लैता मसाला बगैरा होइया गर्म मसाला मीट मसाला होइया एह् लैता ते फ्ही अस तेल लैंदे कढ़ाइयै पांदे तेल तेल पाइयै अस पैह्लें सु'टदे अस गंढे गंढे पांदे ते गंढे पाइयै अस हुन उसी हम भखांदे मतलब पैह्लें तेल भखदा फ्ही जि'यां तेल भखी जंदा पक्की जंदा तेल फ्ही अस गंढे पांदे गंढे जिल्लै थोह्ड़े थोह्ड़े लाल होई जन्दे थोम पांदे ओह्दे बिच थोम बी जिल्लै ओह्दी ओ उं'दा मिक्स होई जंदा थोह्ड़ा भुज्जी जंदा गंढे जिल्लै थोह्ड़े लाल लाल होई जन्दे पक्की जन्दे जिल्लै गंढे फ्ही अस पांदे ओह्दी टमाटर टमाटर पांदे फ्ही ओह्दे लूण मर्च बसार जो बी पाना होंदा एह् अस पांदे मसाला बगैरा जेह्ड़ा पाना होंदा ओह् पांदे ते फ्ही अस उसी मतलब थोह्ड़े उसी गलने टमाटर गलने उसी खट्टूड़ दे फ्ही अस उसी खट्टियै रखदे ते मीट होंदा जेह्ड़ा उसी अस भांडे पांदे इक खु'ल्ले भांडे ई पांदे ओह्दे फ्ही उसी फ्राई मतलब पानी पाना उदे ई ते धोइयै अस कोई कोई होंदा कि ब्ल ओ होंदा उसी खून लग्गी दा होंदा ते ओह् साफ निं होंदा पूरा जिल्लै साफ क आंदे अस ते उसी धोइयै धोइयै रखदे ते फ्ही जि'यां टमाटर बगैरा मिक्स होई जंदा सारा गली जंदा ते फ्ही अस उसी खोह्लदे रेड़ा मारदे रेड़ा मारियै उसी अस पीस पांदे उदे ई पीस पाइयै रेड़ा शेड़ा मारदे फ्ही उसी बंद करूड़ दे फ्ही थोह्ड़े मतलब दस्सें पंदरें मैंट च फ्ही दिखदे अस उसी रेड़ा मारदे कुतै खल्ल नि मतलब ज जली नि जा लग्गी नि जा गलने ई टैम लगदा ते फ्ही अस उसी फ्राई मतलब ओह् करदे रेड़ा मारदे रेड़ा मारियै बापिस दिखदे अगर नेईं गले दा होऐ फिर बापिस रखुड़दे फ्ही रे रक्खियै उसी

इन्ना शैल मतलब इन्ना टेस्ट बनदा फ्ही अस उसी खंदे बड़ा मतलब बड़ा स्वाद होंदा एह् मतलब एह्दे मसाले बगैरा पाए दे होंदे असें ज्यादा रेड़ बगैरा होंदी असें तां मिकी मन करदा कि अस अऊं एह् खां बार बार ते बड़ा और बी बड़ी तरीके दा होंदा एह् जखनी बनदी मीट दी बड़ा बड़े होंदे देहीं आह्ले होंदे बड़ी टाइप दे मीट बनदा ते असें मतलब साढ़े घरे ज्यादा स मैक्सिमम ज्यादा ही सारेंई इ'यै शैल लगदा कि मीट खान मतलब सारे ते असेंई बड़ा स्हेई लगदा ते इ'यै रैसेपी ही ऐह्दी कि अस सारे मतलब अस कि'यां बनांदे इसी इ'यां बनांदे अस इ'यां खंदे साढ़े घर दे सारे इ इ''''यां पसंद ते ओह् बी सुक्का सुक्का कोई कोई होंदा कि तरी आह्ला खन्दा लेकिन असें एह् होंदा कि अस सुक्का ज्यादा पसंद करदे मिकी सुक्का ज्यादा पसंद औंदा अस सुक्का सुक्का होंदा ओह् खंदे ते बड़ा स्हेई लगदा एह्दे प्रोटीन बगैरा होंदे साढ़ी सेहत बी ठीक रौह्नदी ज्यादा ओह् निं होंदा कुदै कुसै लग्गी दी होऐ कन्नै घर मतलब हड्डी बगैरा टुट्टी दी होऐ उसी बी चिकन दा सूप बगैरा आखदे देने ते एह् बी बड़ा ओह् होंदा असें तां मीट शैल लगदा ऐ ते एह् बड़ा स्वाद होंदा